پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا زندگی کا ویتیت کرنا یا گزارنا اسمبھو ہے کیونکہ جب انسان کو پیسے ہوتی ہے تو وہ اپنے ضرورت کے سامان مہیا کراتی ہے یعنی اپلبدھ کراتی ہے اور پیسے کی مدد سے ہمارا دیش ترقی ہو جا را اور بہت سی ضرورتیں پیسے کے بنا نہیں ہو سکتی ہے پیسے اگر کسی انسان کے پاس پیسے نہیں ہوگا تب وہ اپنی ضرورت اور اپنے اپنی باقی ضرورت چیزوں کو مہیا نہیں کرا سکتا ہے جس میں کہ پیسے کا ہونا بہت ہی ضروری ہے پیسے کے بنا نہ تو آدمی اپنے بال بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اس کی انوسار سامان مہیا کرا سکتا ہے آج کے دور میں پیسہ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی ویکتی کے پاس پیسہ نہ ہو تب تو وہ کہیں اسے بھوک کی شدت کی وجہ سے کہیں اپنا دام دم کو توڑنا نہ پڑے کیونکہ پیسے کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ کھانا ہو یا پینا ہو کپڑا ہو چاہے وہ گاڑی ہو گھوڑے ہو اور دوسرے کوئی بھی چیز ہو ہم پیسے کے بنا نہیں لا سکتے ہیں پیسہ کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے جب سے ہمارے دیش میں پیسے کی تعداد ہو رہی ہے تو اس کی سہایتا سے ہم دیش کی ضرورتیں یعنی میزائلس ایئروپلینس اور ادر دوسری چیز کو مہیا کرا سکتے ہیں تاکہ اگر ادر کنٹری ہمارے دیش پہ اگر اٹیک کرے تو اس کی ہم پہلے سے انتظام کرے رہیں گے تو اس سے ہمارے دیش کی بھلائی ہوگی اس میں پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے